جی ہاں ہمارے یہاں گاؤں میں کاروبار کی بات کریں تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طرح کے کاروبار کو شروع کیا ہے ہمارے دیہات میں ہمارے گاؤں میں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو یہاں شروع ہوئے ہیں اور اس کاروبار نے ہمارے یہاں کے بہت سارے تاجروں کو بہت کامیاب کیا ہے انہوں نے بالکل کم لاگت سے اس کاروبار کو شروع کیا شروع میں ناکامی ہاتھ لگی لیکن پھر اس کاروبار میں محنت اور لگن اور ساتھ ہی ایمانداری نے انہیں بہت آگے بڑھا دیا ہے اور آج وہ ہمارے علاقے کے کامیاب شہرت یافتہ تاجروں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے اس کاروبار کے ذریعہ وہ بہت آگے تک گئے ہیں ان میں سے ایک کپڑے کا کاروبار ہے اسی طرح ایک کاروبار ہے کھیت میں پھل اگانے کا اچھے اچھے نایاب اور عمدہ پھل ہمارے یہاں اگائے جاتے ہیں کپڑے کے کاروبار نے ہمارے دیہات کے لوگوں کو بہت سپورٹ کیا ہے اور کلکتہ سے اور دلی سے کپڑے خرید کر لاتے ہیں اور پھر یہاں فروخت کرتے ہیں اس کاروبار کے بعد ہم بات کرتے ہیں مکھانہ کے کاروبار کے بارے میں کہ اس نے بھی ہم لوگوں کو کافی مدد پہنچائی ہے آگے بڑھنے میں مکھانہ کے کاروبار سے کافی ترقی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں